بائک چلاتے وقت چند اہم حفاظتی تحفظات ہیں جنہیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے جیسے کہ ہمیشہ معیاری ہیلمٹ پہنیں جو آپ کے سر کو مکمل حفاظت فراہم کرے جیکٹ دستانے گھٹنے اور کہیں کے پیڈس پہننا اس طریقے سے بہت سارے اہم دیگر فراموش ہیں اور سفر کے دوران ضروری دستیارات یہ ہیں کہ اپنے ہاتھ ہمیشہ ایک دوست ڈرائیوری لائسنس رکھیں اور بائک کی رجسٹریشن کے دستاویزات اپنے ساتھ رکھیں بائک کے انسورینس سرٹیفکیٹ پی یو سی پی یو سی سرٹیفکیٹ کو بھی اپنے ساتھ رکھیں یہ دستیاویزات یہ دستاویزات اور حفاظتی تدابیر آپ کی حفاظت کو یقینی بنانے میں مدد کرے گا اور ثابت رہے گا اور کسی بھی ہنگامی ضرورت ضرورت حال میں کو قانونی مسائل سے بچاتی ہے